معاشی خبروں کے لئے امر اجالا دینک جاگرڑ سہارا اور بریکنگ نیوز تھری اور ٹاپ نیوز تھری جو ہمارے معاشی کے لئے جانکاری دیتے رہتے ہیں اس سے ہمیں بہت آرام سے ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے